हेलो अऽ जहि जमन बात कैले छलहुँ तहि जमन छी कि अहाँसब हाँ हाँ पाइ आउ ने तहन सिखा देब हँ हाँ आइब तऽ हम सीखाइ देब

हाँ हाँ अहाँ आउ ने अहाँ आउ ने तऽ हम अभेके हम सीखा देम हाँ अच्छा बड़ सुन्दर हाँ

अहुँ सभ बड़ फिर सानमे पड़ि जाइ छियै हाँ हाँ कल पूजा करैमे भलाइए हय बुराइ नहि हूँ हाँ

अच्छा आयब सभतरि मिल लेब

आयब तऽ रखने रहब सभकुछ व्यवस्था कऽ कऽ जाहि दिन आयब ताहि दिन फोन कऽ देब हाँ आयब कोनो पल्ला नहि जायब खोजे कुछ दूध दही सभके व्यवस्था हय अपना घरेमे हाँ

अच्छा राखू राखू